میں نے ایک ڈیو خریدا تھا تو خریدنے سے پہلے جیسا کہ اس کی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں دیا رہتا ہے کی یہ یہ چیزیں ہیں یہ خوشبو ہے سی لانگ لاسٹنگ ہے اور اچھی ہوگی کوئی نہ کوئی بہت تیز ہوگی تب پسند آئے گی تو بہرحال میں نے آرڈر کیا ایک ڈیو اسی کو اور پھر جب وہ آیا تو میں نے استعمال کیا تو جب اسپرے کیا تو ٹھیک ہی لگا لیکن پھر بعد میں کچھ ہی دیر کے بعد وہ خوشبو جو ہے تو بالکل قطعی نہیں چلے بس لانگ لاسٹنگ تھی ہی نہیں تو مجھے لگا کہ یہ تو مطلب فیک ہی ہے جو کچھ بھی دیا ہوا تھا اس میں اس سے بالکل برعکس ہے زیادہ دیر تک ٹکتی بھی نہیں ہے ٹکاؤ بھی نہیں ہے خوشبو اس وجہ سے پہلے تو مجھے لگا کہ صحیح ہوگا لیکن بعد میں پھر لگا کہ صحیح نہیں ہے وہ